हैलो क्या मेरी बात ओला के कैब ड्राईवर से हो रही है हाँ मुझे एक कैब कार बुक करनी है और हम पाँच लोग हैं पाँच फ़ैमिली के सदस्य हैं मैं जबलपुर का रहनेवाला हूँ और मेरी जो पिकअप लोकेशन होगी वो आधारताल से मदन महल की होगी और लौटते समय भी हम कैब से ही आएंगे और इसकी तारीख़ होगी इक्कीस जुलाई दो हज़ार तेईस तो आप शाम चार बजे हमारी पिकअप लोकेशन आधारताल चौराहे पे उपस्थित होइएगा मैं आपको कॉल करुँगा और हमारी जो ड्रापअप लोकेशन होगी वो मदन महल किला मतलब मदन महल फ़ोर्ट होगी हमको वहाँ से वहाँ ड्रापअप करना है और वहाँ से आप फिर पिकअप करके हमें आधारताल चौराहे पे ड्राप कर देंगे ठीक है धन्यवाद